उल्हासनगर जे अॻियां टिटवाला रोड साइड हिकिड़ो रिसोर्ट आहे जंहिंजो नालो चिंतामणी आहे असां अक़सर उते वेंदा आहियूं फैमिली ऐं ॿारनि सां गॾु चिंतामणी रिसोर्ट जा जेके रूम आहिनि काफ़ी साफ़ु सुथिरा आहिनि हुन में हिकु स्विमिंग पूल आहे जंहिंजो पाणी काफ़ी साफ़ु सुठो हूंदो आहे चिंतामणी मे काफ़ी क़ुदिरती नज़ारा बि आहिनि असां जॾहिं बि वेंदा आहियूं फैमिली सां पंहिंजे ॿारनि सां असां हुते काफ़ी मज़ो वठंदा आहियूं क़ुदिरती नज़ारनि खे काफ़ी एंजॉय कंदा आहियूं ऐं हुतां जी जेका फूड आहे हुतां जी जेका रोटी आहे उहा बि तमामु सुठी आहे सभु खां मेन जेका सुठी ॻाल्हि आहे चिंतामणी रिसोर्ट जी उहा आहे हुतां जी सर्विस हुतां जी सर्विस तमामु घणियूं सुठी आहे असां जॾहिं बि हुते वेंदा आहियूं काफ़ी आनंदु हासिलु कंदा आहियूं असांजा ॿार बि हुते हूंदा आहिनि जाम मौज में अची वेंदा आहिनि हुते हिकिड़ो हुननि जो बाग़ीचो पिणि ठहियल आहे जंहिं में ॿारनि जा झूला आहिनि असांजा ॿारु हुननि झूलनि में वेही करे काफ़ी रांदि कंदा आहिनि पाण में ऐं असांजे लाइ बि हुते काफ़ी कुझु आहे असांजे लाइ हुते पिणि गार्डन आहे असां हुन गार्डन में वेही करे काफ़ी फोटोज़ कढंदा आहियूं इंस्टाग्राम ते पोइ अपलोड कंदा आहियूं हुते काफ़ी कि हेड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके असांखे काफ़ी सुकून ॾींदियूं आहिनि हुते मन जी शांति आहे त चिंतामणी रिसोर्ट जेको आहे उहो असांजे पासे में आहे जेको तमामु घणो सुठो आहे